पहले हम ईस्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमारी दुनिया हमारा समाज आओ विज्ञान कर के सीखें ये सब किताबें थी तो उसमें आओ विज्ञान कर के सीखें के बारे में चंद्रमा या आकाश और पृथ्वी इन सब के बारे में पृथ्वी के बारे में बताते थे और ये जो है हमारी दुनिया हमारा समाज भी था इसको भी बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ते थे जानते थे इसमें जो है पूरे समाज की बात और दुनिया हमारी ये पृथ्वी सारी चीज़ उसमें लिखी रहती थी कि कब कहाँ क्या है इतिहास के बारे में जानना चाहते थे और इतिहास में ऐसा कि उसमें नक़्शा भी होता है नक़्शे को जान लेते हैं कि कौन कहाँ किस देश से किस देश की किस तरफ़ है जैसे पाकिस्तान किधर है तो हिंदुस्तान किधर है अमेरिका कहाँ है रुस कहाँ है जर्मन कहाँ है जापान कहाँ है ये सब जानना चाहते हैं ये सब पढ़ते थे और पढ़ाया जाता था हम लोग उसमें कविताएं लिखी जाती थी कहानियाँ लिखी जाती थी कछुआ और ख़रगोश की कहानी थी ये सब कहानी सीखाने के लिए था कि आदमी को दौड़ना कितना चाहिए कैसे किस काम को करना चाहिए जैसे कछुआ ख़रगोश की कहानी में यही था कि आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो आप सफल रहेंगे और ख़रगोश की चाल चलेंगे तो आप थक जाएंगे आप पूरी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते ऐसा था जिसे दूर देश से आती तितली एक एक उसमें कविता थी उसमें तितलियों के बारे में लिखा गया था कि तितली कहाँ से आती है कोई नहीं जनता हैं कितनी दूर से आती है कितनी दूर चली जाती है इन लोगों का कोई स्थान और जगह नहीं होता है इस लिए कभी कभी तो दिल में ये भी होता था कि हम लोग भी अगर ऐसे उड़ते थे उड़ते तो हम लोग भी कहीं एक देश का भ्रमण करते फ़िलहाल ऐसा नहीं है मानव के लिए इनके लिए कृत्रिम साधन है जैसे ऐरेप्लेन हुआ और पैरासुट हुआ ऐसे लोग उड़ते रहते हैं लेकिन उड़ने की इच्छा अपने को भी होती थी कि अगर पंछी हम को भी ईश्वर ने बनाया होता तो हम लोग भी उड़ पाते रह गई आप के पढ़ने की बात तो किताब को बहुत ज़्यादा हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को हम सीखते हैं कि पहले हल की जुताई कैसे होती थी शुरुआत मे भराई कैसे होती थी ये सब किताबों में लिखा गया है इस लिए किताब ही थी पुरानी से पुरानी किताबों में पढ़ना माने बहुत पसंद आता है उससे अपने को सीख मिलती है कि हम इस समय जहाँ पहुंचे हैं डिजिटल इंडिया में ऐसा कैसे कैसे हमारे पूर्वज क्रास कर के आए हैं और यहाँ हम लोग पहुंचे हैं पहले कूप होता था जलकूप उससे हम लोग पानी पिया करते थे और अब तो सारी सुबिधाएं हो गई हैं इतना व्यवस्था है कि हर घर जल कल योजना जो है मोदी सरकार लाई हैं